आमगेर दोन गायी आनी तीन बैल आसात आमची एक गाय आसा ती गाबो आसा ती आतां सुटपाची जाला जन्ना तिच्या पोटाक जावपाक लागता तेन्ना ती हामा हामा अशे करून अशी वोड्डता तेन्ना आमकां कळटा हिचे सुटपाची वेळ लागीं पावलां म्हणून मागीर आमी सगली त्या गोठ्याच्या गोठ्यांक वचून रावतात जेन्ना तशे तिगे पोटांक जावपाक लागता तेन्ना ती चडच ओड्डपाक लागता मागीर ती थोड्या वेळान तिच्या पाडकाक जल्म दिता जल्म दिले म्हणटगीर आमी त्या पाड पाडकाक काडटात ताका बरें करून कपडो घेतात आनी बरें निवळ पुसतात आनी मागीर ते उबे रावपाक शकना मागीर एक दोन तीन वरां भितर ते उबें रावता उबे रावलें म्हणटगीर आमी त्या गायेच्या फुड्यां ताका दवरतात मागीर ते हळूहळू इल्ले इल्ले करून गायेचे आपले आवयचे दूद पिवपाक लागता अशे दोन तीन दीस गेले म्हणटगीर ते आतां दूद पिवपाक लागता मागीर आमी ते तेचे गायेचे दूद काडटात तें दूद तन्ने आशिल्यान ताचो आमी पोस करतात पोस करून आमी सगल्या लोकांक शेजाऱ्यांक दितात तशेंच आमी गायेक बरें जेवण गोडशें बिडशें करून दितात मेथयेची पेज करून घालतात कित्याक तिका दूख जाल्ली आसता न्ही ते भुरगे जल्माक आयले म्हणटगीर पाडूक तशे म्हणटगीर तिका पॅज केली म्हणटगीर तिका बरें दिसता ती भरपूर दूद दिता आमी अशी करून बारकेल्या पाडकाक बरें एक पंदरा म्हयनो भर बरें करून जतनाय करतात ताका बांदून दवरतात ताका अशें भोंवडून हाडटात सादरण ते दोन म्हयन्याचे तीन म्हयन्याचे जाले तशे आपले आवयच्या बरोबर चरपाक वता मागीर आवय ताका चरपाक घेवन वता ते हळूहळू तण गवत खावपाक लागता मागीर आवय ताका परत आशी तशी गोठ्यांक येता अशे तरेन आनी नवीन जल्माक आयिल्ल्या गोरवांची जतनाय करतात